हँ बोलिऔ

ठीक हइ हम आ सकली हँ हँ हम आ सकली हँ ने आ सकली हँ

हम आ सकली हाँ बोलिऔ ठीक छै हम आ रहली ठीक हम तऽ नहिए देखली हँ तैओ हम देखैलए हम बस आबै छी ठीक हइ अहाँ हियाँ हम आ रहली हम आ सकली हँ ठीक हइ हम आ रहली हँ हम आ रहली हँ ठीक हइ हम आ रहली ठीक हइ